जों दा जोंनि बे ओनसोलनि हा हुनि सोमोन्दै रायज्लायनो थिननायखाय आं रायज्लायनाय जाबाय दे दा जोंनि बे जायगायाव बे जोंनि बे सालबारि ओनसोलाव बेंटल सालबारि ओनसोलाव हानि दामालाय दा जोंनि बेवहाय सोलिनाय हानि दामा जाहैबाय हा लायै हा अबावबा सायड हा लायोबा बबेबा सायडआव बिदिनो बिघा लाखआनो सोलिहैबाय लाख थाखा जाहैबाय ओमफ्राय बेवहायनो बबेबा सायडआव बिदिनो आसि हाजार नब्बै हाजार साथि हाजार फन्सास हाजार सोलिना दङ आरो दा जोंनि बे जायगायाव हा हुनि दामा दा जोंना गोरिब थाखो सोरबा बायनानै जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाया जाहैबाय जोंहाथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हायावनो दं जों दाबो होनबाबो जों माबा मोनबाय आरो फरेस्टट लेन्ड फाथा मोननाय जाहैबाय आरो दा जोंना बोवहाय सोलिदों फरेस्ट फाथा लेन्डबाबो फन्सास साथि आसि जायगा लायै जायगा लाख थाखा सोलिनानै दङ आरो बिघा बिदिनोसै माखासे जों गोरिबफ्रा बबावबाफोर हा बायफ्रां बायोबा बिदिनो खाजोना होनो हाया बा